हारि हिसाबै उन्दैफोरखौ बर' राव फोरोंनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार राव होननानै बुङोब्ला जों मोनसे हारिनि गिदित मोनसे सम्पति मोनसे हारिनि गिदित सम्पति होनोबा राव राव नङाब्ला जोङो मोनसे हारिया आबुं मोनसे हारि होननानै गुबुनजों सिनायथि जानो हाया जों मालायनि दाहार लानानै राव रायलायोब्ला बे रावा जोंनि थाखाय मानो दाजाबथायारि जाया बिनिखायनो उन्दैफोरखौ जोङो जोनि बिमानि राव बर' रावखौ फोरोंथारनांगोन जाय रावखौ जों बिमानिफ्राय सोलोङो बे रावआ गोरलै बे रावजोंनो मानो जोङो जोंनि गोबां बाथ्राफोरखौ गोरलैयै फोरमायनो हायो आरो क्लियारसिन फोरमायनो हायो बिनिखायनो जोङो गावनि बर' रावखौ फोरोंनाया जोबोद गोनां आरो आंनि फार्सेनिफ्राय बर' रावखौ उन्दै गथ'फोरनो फोरोंनाया जोबोद दरखार होननानै सानो मानो होनोब्ला रावआनो मोनसे हारिनि गिदित माने सम्पति बिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि माखासे साननाय हनायफोरखौ गोरलैयैनो गुबुनो फोरमायनो हायो बिनिखायनो आं उन्दैफोरखौ गावनि बिमानि राव एबा जोंनि बर' रावखौ फोरोंनांगौ होननानै सानो मानो साना होननानै बुङोब्ला थ' बिनि फिननाया गोब्राब जों रावखौ सोलोंखानांगोन आरो गावनि रावखौ सोलोंनोब्ला गावनि रावजों माबा मोनसे फिननाय होनोब्ला बे फिननाया मानो गोरै ओह गोरलैसिन जायो आरो क्लियारसिन जायो आरो गुबुन नो फोरमायनायाव जोङो मानो क्लियार गादै फोरमायनो हायो बिनिखायनो ओह बर' रावखौ फोरोंनांगौ होननानै सानो फोरोंनाङा होननानै आं साना